येस टिचर गुड आफटर्नुन टिचर हय हय टिचर हय टिचर हय टिचर हांयें तें मातशें घरा प्रोब्लम जाता न्ही टिचर सो मातशें त्रास जाता टिचर म्हाका शिकपाकूय म्हूण मातशें ते ग्रेड्स मातशें कमी जाता मॅम ह हय टिचर टिचर म्हाका मात हिंदीन मातशें हें त्रास जाता टिचर तें व्याकरण बी आसता न्ही टिचर तें तें समजपाक मातशें म्हाका त्रास जाता फाल्यां अशें म्हणजे त्रास जातलो मॅम मातशें नॅक्स्ट वीक हाडल्यार जातलें मॅम हय टिचर जाता टिचर टिचर ती क्लासीज कशी आसतली म्हणजे खंयच्या टायमार अशी ना टिचर हय टिचर हांव म्हजो बेस्ट ट्राय करतां टिचर ओके थेंक्यू टिचर हं